मूंखे खाधो रधण ऐं पढ़ाइण जो शौक़ु आहे खाधो रधण जो शौक़ु त मूंखे नंढिपण खां ई आहे इन जे करे मां शुरूआति खां ई अठो दर्जो पढ़ंदी हुयमि ता लाको ई किचन में कमु कंदी रहंदी हुयमि मूं पंहिंजी ॾाॾीअ खां घणी कुझु सिखियो ऐं अॼु त इहो आहे की कंदे कंदे जाम ई ॻाल्हियूं नयूं नयूं नयूं नयूं सिखियूं आहिनि हुन खां अलावा मूंखे पढ़ाइण में एॾो सुक़ून ईंदो आहे ॿारनि जो सेटिस्फेक्शन लेवल ॾिसी उन्हनि जी शिकिल ते ख़ुशी ॾिसी चमक ॾिसी ॼण इहो लॻंदो आहे कि मां ॿ शीशा खून जा चाढ़िया आहिनि ऐं हुनुरु एॾी शइ हूंदी आहे जेकी कंदे कंदे कंदे कंदे वधंदी बि आहे ऐं उन में नओं नओं इंटरस्ट बि जाॻिंदो आहे ऐं उन मां नयूं नयूं शयूं सिखण लाइ बि असांखे मिलंदियूं आहिनि इन करे चयो वियो आहे त जां जीअं तव्हां सिख ऐं कॾहिं बि मुंहिंजे हिसाब सां कंहिंखे बि पंहिंजो हुनुरु मरण ताईं विहारण न घुरिजे उन खे ख़तमु न करणु घुरिजे कयो कंदो रहंदे कंदो रहिजे त उन मां असां घणा ई कुझु सिखंदा बि आहियूं ऐं असांखे करण में सवादु बि ईंदो आहे मज़ो बि ईंदो आहे